कशें हां खबर आसा जे कोणागेर शेत रोयता पय तेंची घरचे अशें लोक कोण येयसर काम करपा येना अशें ना भुरगीं सोडली जाल्यार सगळेच घराचे शेतान काम करपाक वयता आतां जरी कोणा कडेन जायना व जाण्टे आसा भुरगे हा सामके तेय बीन शेतान काम करपा येना आनी तिंका व्हरकूय बी ना बेश्टी कितें थंय अशें पूण जें कोण मुद्दम जावन येना पय तिंच्यानी खंय ना खंय पय एक तर घरा बसोन रावप हे तेंचे चूक जाले कारण ते जर आनी खंय काम केल्ले जाल्यार एक आंग घोयटलें आशिल्लें पय तशें आसा पूण ते जर कोण येयना पय ती तेंची चूक जावन आसा आनीर हरशीं सो चडान चड लोक जो आसा तो शेतान काम करपा वयता अशें ना न्ही आपले तरी जर तर शेता काम करूं ना जाल्यार कितें फायदो अशें म्हाका दिसता आनी कशें आसा की जर तर आतां लोकांगे सोडुनूत दी पूण आपल्या तरी काम करपाक वसपा जाय अशें म्हाका दिसता आनी दिसता आनी शेतान शेताचें म्हत्व म्हणजे जर तर आमी एक वर्स शेत रोयना जाल्यार कितलो लॉस जाता हो आम आमकां खबर आसा म्हणजे एक वर्स शेत रोवन जे भात गावता तेजेर आमी जगता अशें आसा आनीर हे जें शेत आसा पय ते कोण आतां अर्द कशें आसा लोक अर्द एकमेकागेर वयता शेत रोवपा येता रोपे येता लुवपा येता अशें करून आमी तिंकाय बीन पय तिंकाय फायदो जाता म्हणजे पायल भर तिंकांय शेत दिवप हे सॉरी भात दिवप अशेंय जाता पय आनीर जे कोण शेतांक काम करपाक सोदिना पय तेंच्यांनी तिंकां अशें म्हाजें म्हण्णे की तेंच्यांनी पयलींच साकून वसपाचें आशिल्ले आतां वचून असो फायदो ना कारण तिंचे कडेन जावचेना अशें म्हाका दिसता आनीर होय हे तिनच्यान मेन म्हणल्यार अशें जाणून घेवपाक जाय आशिल्ले की काम करपाक वचपाचें आशिल्ले बऱ्या पडटलें आशिल्ले